देखिऔ स्त्री या पुरुष सबके हैए अपन अपन काज छै स्त्री घर आङ्गन देखै छथिन पुरुष अपन खेती पथारी बाहरके काज करै छथिन स्त्री जे छथि ओ घर आङ्गनमे निपुण छथि खाना बनेनाए घर आङ्गनके साफ सफाइ करनाए आओर पुरुषके काज छै बाहर

सँ खेती पथारी ईसब करैके उपार्जन कऽ कऽ घरमे दै छथिन आओर स्त्री ओकर अथी करै छथि स्त्री जे घर आङ्गनके अलावा जेनाकि शिल्पकला ई सब मधुबनी प्रिन्टिङ्ग ईहो सब करै छथि आओर पुरुष बाहरसँ अपन कमाबै छथिन खेती पथारी जे नौकरीमे छथि से नौकरी अपन करै छथि